हमर इलाका जे अछि ने से करीब करीब सम्प्रदायिक मामलामे हम तऽ इएह मानय छी जे एखनो जे देख रहल छियै दूर दूर तैमे बहुत शान्ति इलाका अछि सम्प्रदायिक कोनो खास ओहन तऽ नहि बुझना रहय तहन तऽ छीट फूट कनि मनि ओतऽ मनुष्यक स्वभाव छै तै स्वभावके अन्तर्गत हल्का फुल्का तऽ ओ होइते रहय छै आओर ओ जावत ई धारा रहत ताबत किछु ने किछु चलते रहय छै आओर अइ परमे हम बेसी नहि कहि सकय छै